अॼु ताईं जो मुंहिंजो शानदार सफ़रु मां तव्हांखे चवां त सभिनी खां शानदार सुकून ॾींदड़ु सफ़रु हुजे त हरिद्वार जो जेके हरिद्वार हरि जा द्वार चवंदा आहियूं उते वञण खां पोइ दिलि खे ॾाढो सुकून थो मिले ऐं ॾाढी ॾाढो आनंदु थो हुजे हुतां जा जेके वहंदड़ु नदी आहे गंगा माता जी हुन जे घाट ते वेई ऐं भॻवान जा जेके हर की पौड़ी जा दर्शनु था कयूं हुनखे ॾिसी दिलि खे ॾाढो सुकून थो मिले ऐं परमात्मा मां इअं तो लिखंदो आहे त परमात्मा त असांजे सचनि विच में असांजे अंदरु वेठो आहे ॿियो ग़लति संगति वीचार कोन ईंदा आहिनि ऐं मन ऐं मग़जु तमामु शांत रहंदो आहे ईश्वर असांजो जुड़ियल हुजे अहिड़ो अहसासु थींदो आहे हरिद्वार खे न हरि जो द्वार बि चवंदा आयूं हिनखे हुते वञण खां पोइ माण्हू पंहिंजो पाण खे तमामु ख़ुशि महसूसु कंदो आहे हुतांजी जेकी जे हुतांजो जेको आबोहवा आहे हुतां जो जेको वातावरणु आहे उहा तमामु शुद्ध ऐं सुठो आहे हुन सां गॾोगॾ भॻवान जी भक्तिअ में दिलि लॻे थी भॻवान छा इअं लॻंदो आहे शाक्षात असांजे साम्हूं बिठो आहे एतिरे तमामु दिलि खे ख़ुशी थींदी आहे ऐं हुते इअंई थींदो आहे भई हुते ई रहियां पिया हुजूं हुतेई रहियां पिया हुजूं अहिड़े नमूने ॾाढी ख़ुशी थींदी आहे हुते घणेई भॻवाननि जा मंदर मढियूं आहिनि त हुननि खे हुननि जा दर्शन करे बि मनु पुलकित थींदो आहे तमाम ख़ुशी मिलंदी आहे हर की पौड़ी जा दर्शनु कयूं गंगा मैया जे नदीअ में थधे पाणीअ में डुबकी हरण सां दिलि ख़ुशि थींदी आहे इयो जेको सफ़रु आहे न अॼु तक जो शानदार सफ़रु मां पंहिंजो चई सघां